पकोआन जेह्ड़े साढ़े पकोआन न बड़े अनोखे पकोआन न अस बड़े हारियां चीजां जेह्ड़ियां बनाने आं एह्दे च क्यूर होइये ओह्दे बिच्च पान्ने मैदा पान्ने फ्ही उस्सी असैं शैल इ'यां प पतला करना उस्सी ते ओहे ओह्दे च क्यूर बनाने उ'दे फिर जे साढ़ै ब्याह् होऐ कोई ते ओहे म ओह्दे च कुड़ी दा शादी ब्याह् होऐ ब्याह् ब्याह् होऐ कोई ते कुड़ी दा होऐ मुड़े दा होऐ उस्सी असैं क्यूर बनाइयै खलाने ते जे होर बबरू बनाने अस ब ब्याह् च बबरू बनाने पैह्ले उस्सी अम्ब्ला इक दिन ओह् करना बनाई ओड़ना ते फिर उस्सी गुनन्ना गुन्नियै उस्सी शैल ते फिरी उ'दे च फ्राई तलने ओह्दे च कड़ाई च तेल पाना ते फिरी फ्ही शैल फुल्लियै ओहे एड्डे एड्डे होई जंदे फिर लोक बड़े खुश होइयै खंदे साढ़े साढ़ै लोक फिर मिट्ठे चौल होइये बिच्च गुड़ बगैरा पान्ने ते ओह् मिट्ठा अस बनाइयै खलान्ने बच्चें गी होर होइया एह् जे जेह्ड़े होर मते सारियां चटनियां र म एह्दी बनाई चटनी बनाई अम्ब अम्बे दी उ'दे बिच्च पूतना फिर बगैरा पुदिना केह् आखदे इस्सी ते चटनी च मर्च धनिया ते म पूतना धनिया ते मर्चां खूब पाइयै ते गुड़ पान्ने बिच्च फ्ही चटनी बनान्ने मिट्ठी कुट्टी फ्ही कुट्टने उस्सी कुंडे डंडे च कुंडे डंडे कुट्टीयै फ्ही चटनी बनान्ने ते होर जेह्ड़ियां चीजां न साढ़े इ'दियां अम्ब दा चार पान्ने ओह्दे च मसाले बगैरा मेथरे सौंफ ते होर जेह्ड़ियां जेह्ड़ियां लून शैल तेज रक्खियै फिर तेल पान्ने फिरी अम्ब दा चार बनान्ने फिर उ'दे च जेह्ड़ियां एह्दा होइया दुआ गर्गल होंदे साढ़ै उ'नें गी बी उ'दा ही अस चार बनान्ने मूली गाजर निंबू बगैरा सारे चार बनाइयै टेस्ट उ'दे च लून ठीक टेस्ट क बनाने उ'नें गी ते फिरी खन्नेआं

रुट्ट बनान्ने आं साढ़ै बच्छ दुआ होंदी उस्सी रुट्ट बनाने मिट्ठे बनाइयै फिर अस अपने शैल उ'नें गी तलियै कड़ाई च फिर उ'नें गी उत्थै जन्ने अस अपने तलाऽ पर तलाऽ पर आइयै फिर उ'नें गी मालपूड़े बनान्ने ओह् बी ठीक उ'दे च आटा घोलने सूजी बगैरा पाइयै ते ओह्दे च कड़ाई च तलियै ते ओह् बनाने मेसु फ्ही मेसु बी बनान्ने ओह्दे बेसने दा बेसने दा बेसन लेई आह्न्ने फिर ओह्दे खंड पान्ने खंड पाइयै घोलियै ते फिर उस्सी अस फ्राई कड़ाई च तलने आं बर्फी बनाने ओह्दी मेसुए दी ते खोआ बड़ा सोआद होंदी खोआ एह् होइया उ'दे च उ'दे खो खोआ खोआ खोआ ओह् लेआइयै अस ते फ्ही उस्सी बर्फी बनान्ने दुद्ध लेआ काढ़ना फ्ही उस्सी ओह्दा गोल करियै खोआ बनाना खोआ बनाइयै फिर बर्फी बनानी उ'दी खंड पाइयै खंड पाइयै अम्बल बी बनान्ने ओह्दा कद्दूएं दा कद्दूएं दा अम्बल बनाने ओह् बी बड़ा टेस्ट होंदा ओह्दे च मर्च पान्ने लून बसार लून बसार बगैरा पाइयै ते फिरी तड़का पान्ने मेथरें दा मेथरें दा तड़का पान्ने बड़ा सोआद होंदा ओह् होर मते सारे पकोआन जेह्ड़े अस बनान्ने आं भुग्गा कुट्टने तिलें दा ओह्दे बिच्च गुड़ खंड फिरी सोंगी ते खंड सोंगी ते काजू बदाम सब किश पाइयै फिरी टेस्ट होंदा ओह् ओह् बनान्ने ताकतबर होंदा खाने गी मरबा बनान्ने आं आमले दा फ्ही अम्बें दा खंड पाइयै ते उस्सी ओह् चानी बनानी नोह्ड़ी ते पाइयै फिरी अम्बें दा मरबा बनान्ने आं आमलें दा बी बना इ'यां गै बनान्ने अस जेह्ड़ियां मतियां सारियां चीजां न गाजरें दा बी मरबा पान्ने चौलें दे लड्डू बनान्ने अस ओह् गुड़ पान्ने बिच्च गुड़ पाइयै ते ओह्दे लड्डूं ओह् पाइयै बिच्च ते फ्ही गुड़ चानी बनानी ओह्दी ते ओह् चानी बनाइयै ते फिरी ओह्दे लड्डू बनाने बूंदी दे लड्डू बनान्ने ओह्दी बेसन लैने ते खंड पानी एह्दे च फिरी उस्सी चानी बनाइयै नोह्ड़ी ते उ'दे लड्डू बटने अस फिरी ओह् सारें रिश्तेदारें जे ब्याह् शादी होऐ कोई साढ़ै ते उस्सी अस रिश्तेदारें गी बंडने आं लड्डूं मिल्क केक बी बनान्ने नाड़ी कलाड़ियां केह् कलाड़ियां दुद्धां दियां होंदियां ओह् ओह् बी बनान्ने आं ओ दुद्ध फटाना फिरी ओह्दियां इ'यां टिक्कियां बनानियां फिर ओह् फ्राई करियै फिर खानियां ओह् बड़ा सोआद होंदियां ओह् बी घ्यो होंदा छड़ा दुद्धा दियां होंदियां बनी दियां उ'दे च छड़ा घ्यो होंदा